जय झूलेलाल असांजे गुजरात में रण महोत्सव ॾाढो दिलि सां मनायो वेंदो आहे ऐं हिन में इंटनेशनल ऐं नेशनल सभेई पर्यटक ॾाढो दिलि सां एंजोय कंदा आहिनि ऐं ख़ूब मज़े सां आराम सां हिते शॉपिंग बि कंदा आहिनि त हितांजे एक्टिविटियुनि खे बि ख़ूब दिलि सां पार्टिसिपेट कंदा आहिनि तंहिंखां पोइ हिते सूरत जे आसिपासि अहमदाबाद जे आसिपासि जेके रिवर फ्रंट ठहिया इहे बि ॾाढा सुठा स्थल ठहिया आहिनि ट्रेकिंग जे लाइ बि ॾाढा सुठा सुठा अॼु जेके पार्क ठहिया आहिनि उहे बि ॾाढा मौज वारा आहिनि सुबुह खां शाम ताईं पंहिंजो सॼो ई टाइम असां हिन में एंजोय करे था सघूं ऐं पंहिंजे ॿारनि सां गॾु पंहिंजी धीरज शांतीअ में रही करे पंहिंजो पूरो ई दिन सफलो करे था सघूं हिन पर्यटकनि स्थापननि खे बि साफ़ु सुथरो रखण जी बि ज़रूरत आहे ऐं जेको असां सभु मिली करे करे सघंदासीं